बायलांक कसले तरेचे आव्हानांक तोंड दिवचें पडटा हो आमच्या मुखार एक प्रस्न आसा तर बायलोचो जेन्ना आमी विचार करता तेदे वेळार आमकां जेन्ना एक अनुभव घेता म्हणजे बायलां कडे जेन्ना विचारता स्वताचे बायलेक जेन्ना विचारता की स्वताच्या भयणींक जेन्ना विचारता तेन्ना तेंच्या मुखार जीं आव्हानां आहा तीं खूब भयानक आनी म्हणजे विचार करपा सारकीं आमी जरी म्हणटा आमचो देश आम बायलांक बायलांच्या आव्हानां म्हणजे आव्हानां कमी जाल्या म्हणून पूण म्हाका तरी दिसना कारण आमी जेन्ना कसलेय एका जॉबाक वयता बायल म्हणजे बायलां बरोबर दादल्या बरोबर आमी बायलांक समान शिकयता तीं तितलींत हुशार आसता पूण जेन्ना सर्वीस करपाचो तेका जॉब येवपाचो जेन्ना टायम येता तेन्ना इंटर्व्यूक सगळ्यान पयली विचारता की बायल सगळें घरा कडचें काम सोडून येतली काय तें कोरून येतली हे सोगळ्यो गजाली पयली विचारता ज्यो दादल्याक केन्ना विचारिना कारण बायल आसा पळय तिका कितलें जरी जालें लग्न जाली जाल्यार घ पयली लग घोवाचें सगळें केल्या उपरान म्हणजे घरांतली च्या पाणी मागीर तुजें जेवण हें सगळें केल्या उपरानूत तेका टिफीन कोरुनूच तिका भायर सरचें पडटा नायंटी णायंटी फाय पर्संट घरांनी हें घडना की घोव काम करता आनी बायल उठून कामांक वयता चडशा हातुनी अशेंत जाता की बायलेक हें सगळें करचें पडटा आनी त्या मागीर तेज्या उपरान तिका कामांक वच्चें पडटा आनी हें करताना कामान घेतना सुद्दां जो ओनर आसता किंव तो तिका विचारता की बाबा तूं कशी पावतली कितें पावतली ह्यो गजाली दादल्याक केन्ना विचारिना कारण तो तिका घेतना फाटीं फुडें जाता की आपणें जर ती एम्प्लॉई बायल दवरली जाल्यार ती टायमार पावतली काय कितें त्या भायर तेंच्यो आनी खुबश्यो गजाली आसता बायलांक पिरियड्स म्हणू आसता त्या पिरियड्साच्या टायमार खूब बायलांक त्रास जाता काम करताना किंवां बाकीच्यो गजाली करताना आनी हो आमी एक नॅचरल हें आसा की तांकां तेंच खरें म्हटल्या दीस मातसो रॅस्ट घेवपाचो पुणून त्या बायलेक त आनी पर्याय आसाना अशा वेळारूय हो हें कावंट जाता जेन्ना कामांक तुका कोण कामांक दवरता मागीर ते एम्प म बॉस आसता ती बायल आसूं किंवां ददलो आसूं ती विचार करताना आपल्या कामाचो विचार करता बायलेचो बायल म्हणू तूं विचार करिना तिसरी गजाल जा जाता ती समजा तिका भुरगें जावपाचें जालें जाल्यार त्या णव म्हयन्याचो पिरियड आसा पळय तो तिज्या खातीर खूप क्रुशीयल आसता कारण पयले थोडे तेंप ती पांच चार पांच म्हयने तरी आपलें आ आप तें तशेत तरेचें पोट घेवन ती काम करूंक शकता पूण फुडले जे म्हयने आसा सातवो आठवो णवो हे जे म्हयने आसता ते खूप तिका डिफिकल्ट जाता सो जर समज तें गाडयेन येवपी आशिल्लें आसली जाल्या तिका गाडयेन गर्दी आसप किंवां गाडी कश्याय कशी आसा ते आ आनी समजा ती जर मध्य म्हयने म्हणजे गरीब आसत तिका जर स्कु कार बी एफर्ट जायना आनी तिका जर बसीन येवपाचें आसत जाल्या तिची खूब हालत जाता हें जालें परी हें डिलिव्हरी जावच्या पयलीची डिलिव्हरी जाल्या उपरान जेन्ना भुरगें ल्हान आसता पय तेन्नाय तो विचार जाता की भुरग्या फाटल्यान ही कितले म्हयने रावतली स म्हयने लीव घेतली णव म्हयने घेतली एक वर्स घेतली ग सरकारी जेन्ना ऑफिसांनी आसता तेन्ना तांकां एक मॅटर्नेटी लीव मेळटा पूण प्रायवेट आसता तेन्ना मॅटर्नेटी लिवे खातीर आनी हेजे खातीर तांकां का कामांक घेतना खुबश्यो गजाली हें करचें पडटा ह्यो कितल्योश्योच हीं आव्हानां आसा बायलेक मुखार सरपाक आनिकूय जायतीं आव्हानां आसा कारण जेन्ना बायलेचो एक घो एक्सपायड जाता तेद्या वेळार आमच्या हिंदू धर्मान खास करून अशें आसा की ती मागीर आपलें कपलाचें काडटा हे खुबश्यो गजाली काडटा समाजाक लागून तिका काडचें पडटा ती जेन्ना हे कामांक वता किंवां समाजान भायर वता तेन्ना तिका मागीर तें हें जर अशें जर केलें आसत कंपलसरी करपाक लायलें आसत तिज्या मनान आसना जाल्या मागीर तें उकतें मा हें घेवन भोंवप हें तिका खूप ऑकवर्ड फील जाता आनी केन्ना केन्ना ती मागी काम सोडून दिता आपल्यो एक्टिविटी ज्यो घोव आसताना ज्यो आसता त्यो क् बंद करता हीं कितलीशींत आव्हानां आसा जांकां बायलांक आयजूय तोंड दिवचें पडटा आमी जरी म्हटलें आमी बायलांक समान हक्क दिता आसले तरी समाज आमकां बायले कडे पळयतना खूब फावटी ह्यो गजाली म् लक्षान धरिना आतां आनी एक दुसरो प्रश्ण आसा इतल्या वर्सांनी भारतीय समाजान बायलांच्या भुमिकेत बदल जाला काय कितें हय खूब बदल जाला कालची बायल आशिल्ली त्या बायले परस आयची बायल शिकल्या आनी ती दादल्याच्या दादल्या बरोबर अशें म्हणच्या परस दादल्या परस कितलीशीत मुखार पावल्या कारण डिसिजन घेतना खूब फावटी आमी पळयलां की डिसिजन घेतना बायल आपल्या डिसिजनाचेर फर्म आसता खुबशा मळांचेर बायलां फुडें आसा आमी रिजल्ट सुद्दां जर पळयलो धाव्वेचो रिजल्ट पळयलो किंवां बारावेचो रिजल्ट पळयलो जाल्यार तातूंत बायलांचो आंकडो खूब आसा पुणून ह्या भुमिकेन बदल करताना आयज आमची प्रधानमंत्री म्हण बायल जावन गेल्या राष्ट्रपती बायल जाल्या अश्यो कितल्योश्योत बायल्यो आमकां राष्ट्रपती जाल्ल्यो आसा हातून चंद्रार बायल पावल्या ह्यो सगळ्यो गजाली बायलां फुडें पावल्या आनी आयज राजकारणान सुद्दांन बायलांचो बायलां फु फुडें सरपाक मुखार येता खरीं आनी कितलीशींच जाणां आमच्या भारतीय राजकारणान सुद्दां कितलीशींत बायलां डिसिजन मेकर आसा आमची फायनान्स मिनिस्टर सुद्दां एक बायल आसा सो इतल्या वर्सांनी समाजान बायलांच्या भुमिकेत खूप बदल जाला फक्त आमी तो एक्सॅप्ट करपाक जाय आमी खूब फावटी म्हणटा की आमी गांवांनी जेन्ना हें करता तेन्ना बायलांक डिसिजन मेकर डिसिजन घेवपाक दिना समजा आमची एक देव देवळाची कमिटी आसा आसत जाल्यार तातून बायल आसा पळय ती फक्त रांदपाक कातपाक शिंनपाक हाज्या खातीरूत वापरता पुणून जेन्ना कमिटी कसलें तरी एक डिसिजन घेवपाचें आसता पळय त्या कमिटीचेर तीं बायलां आसाना खूब कमी पळोवपाक मेळटा म्हणजे फाय पर्सेण फोर पर्सेण इतलीच बायलांची थंय उपस्थिती आसता किंवां तांकां संदी दिता बायलांक बायलांक अशीं इतलीं फुडें पावले आसताना हें कित्याक कांय हो एक प्रश्न उरता चवथो प्रश्ण आसा बायलां आमच्या देशांत भारत देशांत सुरक्षीत आसा व्हय हो हें करताना आमी आमच्याच समाजा कडेन पळोवया आमची बायल स्वता सुरक्षीत रावपाक सोदता पूण आमची जी सिस्टम आसा आतां पुलीस पुलीस डिपार्टमँट धरया किंवां आमच्या समाजाची हें धरुया आमी जेन्ना आम आमी आमच्या गोंयान कळंगूट धरया कळंगूट आतां ट्युरिजम इतलें इतलें वाडलां पयलीं जी बायलां थंयच्यान भायर सरतालीं गांवान अयस पयस भोंवपाक वतालीं बिंदास भागडटालीं आयज तांकां भंय दिसता कारण एक थंय टुरिजमांक लागून अशें तरेचो भंय भिरांत जाला की बायलां दिश्टी पडली जाल्या लोक विचारता कारण आमचे वेगळें रूप गोंयच्या लोकां मुखार गेलां अशा वेळार बायलांक भायर भोंवताना बायलां म्हणू भोंवताना खूप काळजी पुरो घेवची काळची घे घेवची पडटा तशेंत क्रायम खूब वाडला बायलांचीं मंगळसुत्रां फारोवप बायलांच्या गळ्यांतलें भांगरां काडप बायलांक मारप बायलांचो विनयभंग करप बायलांचेर बलात्कार करप ह्यो गजाली खुबश्यो वाडल्यात त्या खातीर आमी म्हणटाले पयलीं सातचे आत घरात घरान दादलो जर साता उपरांत घरान आयलो जाल्यार घरच्यांक व्हडलो फरक पडना पूण बायल जर साताच्या उपरांत घरान येता जाल्या आजुनूय खूप आवय बापायंक हुस्को जाता कारण भायर असले तरेचे क्रायम्स वाडल्या कारण तातून ड्रग्स म्हण आसा सोरो पियप आसा आनी सोरो पिल्या उपरांत ड्रग्स घेतल्या उपरांत खुबशे लोक आपलें भान विसरता आनी मागीर ते बायलांचेर आगळिको करता आनी अश्यात तरेन ह्यो आगळीको घडल्या क्रायम रेट वाडला आणी हाका जबाबदार आसा आमची सिस्टम कारण पुलीस जर आपलें सारकें काम करिना जाल्या मागीर ह्यो क्रायम रेटी वाडटा आनी एकदां क्रायम केल्ल्या मनशाक धर म्हणजे सहजपण तो सुटलो जाल्या मागीर बाकीचे लोक करताना फाटीं फुडें पळयना आनी ह्या खातीर बायलांचे सुरक्षेच्या बाबतीन एक प्रस्न चित्न उप्रासला ह्या खातीर आमचें डिपार्टमँट होम डिपार्टमँट आसा पळय होम मिनिस्ट्री ह्या मिनि मिनिस्ट्रीन खूब काम करपाची गरज आसा जाल्यारूत बायलां म्हाका दिसता गोंयान भारतान आमच्या सुरक्षीत उरतलीं आतां कामाचेर आनी शिक्षणान तांकां समान संदी मेळटात काय कितें हय कामाचेर आनी तांकां शिक्षणान समान संदी मेळटा पूण जेन्ना आमी दादल्याचो पेमेंट आनी बायलाचो पेमेंट म्हणटा पळय तातून खूब फावटी बायलांचो पेमेंट दादल्याच्या पेमेंटा परस कमी जाता कारण खुबश्यो गजाली आसा वयर सांगिल्ल्या प्रमाण बायलांक येवोप लेट जाता कारण बायलांचो काम सुलो जाता कारण एज अ मनीस म्हणू आमी तेंकां चिंती नासताना एज अ एम्प्लॉई म्हण चिंत्ता प्रत्येक फर्म आसा प्रत्येक डिप कंपनी आसा ती आपल्याक कोणाचो फायदो जातलो हे चिंत्ता आनी ताका लागून तांच्या कामाचे जरी तीं बरोबर शिकलीं कारण शिक्षणान समान संदी आसा शिक्षणान जेन्ना पयशे फी फारीक करपाची आसता तेन्ना दादल्याक आनी बायलाक सेम फी आसता पूण जेन्ना पगार तिजो दिसता तेन्ना मात डिफर जाता ह्यो आतां समान शिक्षण संदी मेळटा मेळटाच म हेंकां दादल्यांक आनी बायलांक बायलां समान स संदी मेळटा म्हणून बायलां ह्या फिल्डांनी खूब मुखार पावल्या आनी मुखार पाव पावतलीं अशी म्हाका अपेक्षा आसा